आङो बांसिन एमाजनआवनो बायखायो मानि एमाजनखौहाय आङो बिराट मोजां मोनो नालाय मानि बायबाय थाग्राखा आरो बेयावहाय बांसिनानो मोजां प्रडाक्टआ फैयो जेन'बा आङो दाखालिफोरसो सप्तासे सिगां टि सार्ट बायदोंमोन मोजां मोनबाय आङो सौफैनानै प्रडाक्टखौहाय गान्नोबो गुरैमोन मेटेरियेलसा कटनमोन आरोना जेनेबा मिटिरियेल्सफोरखौथ' होखायोआनो मा मा मिटिरियेल्स बे सियाहाय ओमफ्राय नोंनि साइजफोरखौथ' नोंसो सुनानै लानांगौ नालाय आंथ' बे साइजा जोब मिलायबाय आरो ओमफाय आंनाहाय मेडियाम साइजजों मिलायो नालाय ओमफाय आङो मेडियाम साइजखौहाय एप्लाइ खालामबाय आरो ओमफाय एप्लाइ खालामनानै सफैबायानो प्रडाक्टआहाय मोजां ओमफाय देलिभारीआबो टाइम एक्साक्ट टाइमआवनो होफैयो जेनेबा दिनैहाय होफैयोब्ला कल खालामो दस्थासोफ्रावहाय जेनेबा आरो बेनि पेमेन्टनि प्रसेसआबो मोजां जुदि नोंहा केस दंबा केस आरो अनलाइन दङबा नोंनो किउ आर कड हरखागोन बिसोरो देलिभारीहा देलिभारी बयस बयसफ्रा ओमफाय बेसोरनि किउ आर कोड आव स्केन खालामबानो डायरेक्टलि थांखायो आरो ओमफाय गस्लाया मोजांआनो सफैदों गान्नो मोजांमोन गुरैमोन आं बेखौ डैलि गान्नानै थाङोआनो क्लासआवहाय मालाबा मालाबा गान्नाय जाया बात गस्लानि क्वालिटिया मोजांआरो ना आङो आङो आंनि लोगोफोरखौ एमाजननिफ्राय बायनो बांसिनखौनो होनो थिनो मानि एमाजननिफ्राय बायोब्ला मा मा खोथाया मोजां होनब्ला नों आलदाफोरनि बायनाय रिभिउखौ मोजांखौनो मोनो आमफ्राय बांसिनानो मोजां मोजां रिभिउ होनाय थाखायो जायनि थाखाय आं एमेजनखौ ट्राष्ट खालामो आरो एमेजननिफ्रायनो बांसिन बायनाय जायो